جب میں بائکنگ کرتا ہوں نہ تو وہ صرف ایک سفر نہیں ہوتا بلکہ ایک جذبہ ہوتا ہے جب میں اپنی بائک کے ہینڈل کو پکڑتا ہوں اور انجن اسٹارٹ کرتا ہوں اس سے آواز میں ایک الگ ہی پاور ہوتی ہے جیسے ہی ایکسیلیٹر گھماتا ہوں میری ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے ہر گیئر چینج کے ساتھ ایڈرنلائن بڑھتا ہے جب ہوا چہرے سے ٹکڑاتی ہے تو لگتا ہے جیسے میں زندہ ہوں اس وقت نہ کوئی اسٹریس ہوتا ہے نہ کوئی ٹینشن صرف میں اور میرا رائڈ ایک لونگ ہائی وے پر جب میں اسی یا سو کے اسپیڈ پر ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں اڑ رہا ہوں ایک فریڈم کا احساس ہوتا ہے جو ورڈ میں بیان کرنا مشکل ہے ہر ٹرن پر ایک ٹرائل ہوتا ہے ہر بریک پر ایک الرٹنیس ہوتا ہے بائکنگ مجھے انرجی دیتی ہے فوکس سکھاتی ہے اور جوش بھر دیتی ہے مجھے بائکنگ میں ایک رس فیل ہوتا ہے انڈر لائن کا پاور کا اور کنٹرول کا جب میں اپنی بائک کے ساتھ روڈ پر ہوتا ہوں تو میں سب سے کچھ بھول جاتا ہوں صرف ایک کنیکشن ہوتا ہے رائڈر اور میکینکس کا یہی جنون مجھے ہر بار پھر سے بائک چلانے کے لیے مجبور کرتا ہے جب میں بائکنگ کرتا ہوں تو مجھے ایک الگ ہی لیول کا جنون محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے میں دنیا سے الگ ہوں گیا ہوں بائک چلاتے وقت اسپیڈ کی ٹرائل ہوا کا جھٹکا اور انجن کی آواز سب مل کر ایک انڈر لائن رس کریئیٹ کرتا ہے مجھے انرجی سے بھرپور محسوس ہوتا ہے جیسے میں کسی اور دنیا میں ہوں وہ مومنٹ میرے لائف کا سب سے پاورفل فیل ہوتا ہے فل ایکسائٹمنٹ جوش اور آزادی کا احساس ہوتا ہے بائک چلاتے وقت وہ ہوا کے کارن بالوں کا اڑنا وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس کے کارن بائک چلانے سے بہت ہی زیادہ ایکسائٹمنٹ فیل ہوتا ہے وہ گاڑیوں کی آواز وہ اسپیڈ یہ بائک رائڈنگ کو اور بھی خوبصورت بناتا ہے اس لیے مجھے بائک چلانا بہت ہی زیادہ پسند آتا ہے ایک لونگ ہائی وے پر جب میں اسی یا سو کی اسپیڈ پر ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے میں کہ اڑ رہا ہوں اور وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جس کے کارن میری بالو اڑتی ہے ایک فریڈم سا احساس ہوتا ہے جیسے لگ رہا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں بائیکنگ مجھے انرجی دیتا ہے اور فوکس سکھاتا ہے اور ایک اندر سے جوش بھر دیتا ہے ہر گیئر چینج کے ساتھ ایڈرنلائن بڑھتا ہے جب ہوا چہرے سے ٹکڑاتی ہے تو لگتا ہے جیسے میں جندہ ہوں اس وقت نہ کوئی اسٹریس ہوتا ہے نہ کوئی ٹینشن ہوتا ہے صرف میں اور میرا رائڈ ہوتا ہے